آج کل بچوں کو جو گیم کی لت لگی ہے وہ موبائل کے ذریعے لگی ہے آج پانچ سال سے لے کر کے یا دو تین سال سے بچے شروع ہوتے ہیں اور اس میں موبائل فون پر گیم کھیلنے میں لگے رہتے ہیں اس سے بچنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں یہ تو ماں باپ کو سب سے پہلے اسٹیپ لینا ہوگا کہ ان کو اینڈرائڈ موبائل سے دور رکھا جائے دور کیا رکھا جائے اگر کوئی ماں باپ اچھے ہوں یا ماں باپ میں ماں باپ ایجوکیٹیڈ ہوتے ہیں تو وہ بڑا موبائل یوز ہی نہیں کرتے جس کی وجہ سے بچہ موبائل ہوگا ہی نہیں تو یوز کیسے کرے گا تو یہ سوال ہے بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے سب سے پہلا جو نیم ہے یا اصول ہے وہ پیرنٹس کو ہے کہ وہ گھر میں موبائل نہ رکھیں اور اگر ضرورت کی چیز ہے اینڈرائڈ سیٹ رکھنا بھی ہے تو باپ رکھے ماں کو تو بالکل اینڈرائڈ سیٹ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ جو باپ ہوتا ہے وہ گھر میں کم وقت بتاتا ہے اور ماں جو ہوتی ہے گھر میں بچوں کے ساتھ زیادہ وقت بتاتی ہے میں نے کئی گھر ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو یا اپنی بیوی کو اینڈرائڈ سے نہیں دیا ان کے بچوں کو میں نے کامیاب ہوتے دیکھا ہے وہ گیم میں زیادہ وقت نہیں دیتے گیم نہیں کھیلتے کارٹون نہیں دیکھتے ہیں اور ان کے بچے سائیکلنگ وغیرہ کرتے ہیں دوسرے کھیلوں میں ایکٹوٹیز میں دھیان دیتے ہیں دوڑ دھاپ میں اسکٹنگ وغیرہ اسکپنگ وغیرہ کرکٹ وغیرہ جو بھی ہے لیکن جن کے گھروں میں ماں باپ کے پاس موبائل موجود ہے وہ لوگ موبائل خود تو دیکھتے بھی ہیں اور بچے بھی دیکھتے ہیں اس سے روکنے کے لیے سب سے پہلا مجھے جو لگتا ہے وہ پیرنٹس موبائل نہ رکھے